पयलीं कोंकणी भाशेचेर पुर्तुगेज भाशेचो प्रभाव आशिल्लो काळांतरान दुसरे भाशेचो तेजेर प्रभाव पडत गेलो जशी की पयली ओब्रिगादाक देव बरें करुं ना जाल्यार थँक्यू अशें म्हणटाले पयलीं आदवोगाद म्हणटाले आतां वकील म्हणटात पयली जुवीज म्हणटाले तर आतां जज म्हणटा पयलीं कोपेल म्हणटाले तर आतांं चॅप्पल म्हणटात पयली मेज म्हणटाले तर आतां टेबल म्हणटात पयलीं बाटली म्हणटाले तर आतां बॉटल म्हणटात पयलीं बुतांव म्हणटाले तर आतां बटन म्हणटात बयलीं बुयांव म्हणटाले तर आतां भरणी म्हणटात पयलीं लाखाटो म्हणटाले तर आतां एनवलॉप म्हणटात पयली आपोल म्हणटाले तर आतां एप्पल म्हणटात पयलीं लापीस म्हणटाले तर आतां पेन्सील म्हणटात पयलीं कादीन म्हणटाले तर आतां बुक म्हणटात पयलीं बुलूज म्हणटाले तर आतां ब्लावज म्हणटात पयलीं कालसांव म्हणटाले तर आतां पॅण्ट म्हणटात पयलीं खोमीस म्हणटाले तर आतां शर्ट म्हणटात पयलीं जोतीं म्हणटाले तर आतां चप्पल म्हणटात पयलीं मांड म्हणटाले तर आतां शॉप म्हणटात